राजिस्थान में ग्रामीण आदीवासी जनजातियों की बात करें तो मीणा जाति जयपुर साइड में पाई जाती है गरासिया जनजाति है जो सिरोही जालोर साइड में गरासिया लोगों की है आदिवासी जनजाति पाई जाती है और उदयपुर साइड में ये आदिवासी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और पहनावे की बात करें तो सब का अलग अलग पहनावा होता है वेशभूषा होती है सांस्कृती इन सब की अलग होती है और जहाँ शिक्षा की बात करें तो आज कल तो जगह जगह नई नई तकनीकों के हिसाब से इन तक शिक्षा और रोज़गार दिए जाते हैं जिस से ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और पहनावे में भी ये लगभग देखे तो शहरी लोगों के बराबर ही आज कल इन की वेशभूषा हो गई है शिक्षा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं उद्योगों में इन को काफ़ी सरकार और काफ़ी नई नई तकनीकों से इन को रोज़गार शिक्षा दी जा रही है तो इन का भी सभी मतलब जगत में स्वास्थ्य जगत में शिक्षा जगत में कृषि जगत में ये सब सही तरीक़े से आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ साथ